असांजे हिते पासे में आहे माता जो मड आहे हुन जो ॾाढो महत्व आहे ऐं घणेई माण्हू माता खे मञींदा आहिनि घणेई माण्हू श्रद्धा सां ईंदा आहिनि साल में ॿ नवरात्रा थींदा आहिनि ॿिनी नवरात्रनि में माण्हू पंहिंजे घर खां भले केतिरो परे ॿाहिरां ॿाहिरां खां माण्हू ईंदा आहिनि पर्यटक ईंदा आहिनि जेके माण्हू पंध पंध ईंदा आहिनि केर साइकल ते ईंदो आहे जंहिंजी जंहिंजी सधरा श्रद्धा आहे उन मथां आहे

माता जो मड जेको आहे माण्हू घणेई मान मान्यता आहे ऐं घणेई माण्हू मञंदा आहिनि ऐं माता खे भाव सां श्रद्धा सां जेके मञंदा आहिनि उहो घणेई ॿाहिरां ॿाहिरां पंध पंध पद यात्रा करे ईंदा आहिनि पेर उघाड़ा ईंदा आहिनि पेर में चम्पल न कुझु न अने सुठी मान्यता आहे माता जे मड ते जिन जिन जी श्रद्धा आहे उने हिसाब सां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं माता सभिनि जी मनोकामना खे पूर्ण कंदी आहे जंहिंखे उन खे श्रद्धा सां भाव सां मञंदा आहिनि इन जी सुठी मान्यता आए माता जो मड असां हिते मां त उन हर सालु वेंदो आहियां हर सालु मुंहिंजो घणो करे वञण थींदो आहे ऐं माण्हू ॿाहिरां घणेई ईंदा आहिनि हुते सम्झो माता जे दर्शन खां पोइ माण्हू उते लंगर बि खाईंदा आहिनि लंगर बि हलंदो आहे उते त मान्यता सुठी आहे माण्हू घणेई मञंदा आहिनि